निमाण में लोकगायन का एक अन्य बहुत लोकप्रिय रूप है फाग जो होली के त्यौहार के दौरान डफ और चांद के साथ गाया जाता है या गीत प्रेमपूर्ण उत्साह से भरपूर होते हैं निमाण में नवरात्रि का त्योहार लोकप्रिय लोक नृत्य गरबा के साथ मनाया जाता है गरबा गीत के साथ गरबा नृत्य देवी शक्ति को समर्पित होता है यह लोकगीत कहीं ऐसे कहीं क्षेत्र हैं जैसे राजस्थान उत्तर प्रदेश कहीं क्षेत्र को दर्शाते हैं लोग चित्र हमारे हर क्षेत्र को दर्शाते हैं और उसे बताते हैं कि वह क्षेत्र से उसका क्या संबंध है